हिंदी भाषा वैसे तो हमारा बहुत ही प्रिय भाषा है आमतौर पर सभी हिंदी भाषा का ही यूज़ करते हैं पर कुछ ऐसी त्रुटियाँ होती है जिन्हें बोल जिन्हें बोलने में तकलीफ होती है ठीक जैसे कि कोई बड़ा बड़ा अक्षर होता है ज़्यादा लंबा उसको कुछ सरल कर दिया जाए तो अच्छा होता हिंदी भाषा को अन्य लोग नहीं बोल पाते हैं जैसे कि बिहारी हो गए वो हिंदी भाषा को ज़्यादातर नहीं बोल पाते अंग्रेजी अंग्रेज हो गए वो ज़्यादातर हिंदी भाषा को समझ नहीं पाते मद्रासी हो गए वो हिंदी भाषा को समझ नहीं पाते उसी तरह हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा का कुछ जो भी कठिनाई है उसे सरल कर दिया जाए जो बोलने में ज़्यादा दिक्कत होता है उसे सरल कर आसान कर दिया जाए ताकि हिंदी भाषा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमेशा महत्वपूर्ण ही रहे